फाटल्या दिसांनी हांव नव्यानूच पुण्या शहरांत येयलें आनी तेन्ना हावें तुमच्या कंपनींतल्यान कॅब बुक केल्ली त्या कॅबाच्या ड्रायव्हराच्या वागणुकेक प्रतिसाद दिवपाक हावेंन हो कॉल केलां तर हांव केन्नाच पुण्याक पावूंक नासलें पयलेंच फावटी हांगा येयलें त्या खातीर म्हाज्या खातीर सगळेंच नवीन आसलें तुमच्या ड्रायव्हरान म्हाका बऱ्या तरेन जायत्या जाग्यार कमी ट्राफिकाच्या रस्त्यान आनी सुशेगाद वेळेर त्या जाग्यार पावयलें त्या खातीर हांव तुमचे खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा हावें तुमकां नॅटाचेरूय फायव स्टार रेटींग दिल्ली आसा तर असो तुमचो बरो अनुभव सगळ्यांक मेळुनी अशें हांव देवा लागी मागतां